جی میں اپنے خاندان اور دوستوں کے بارے میں ان کی تاریخ بتا سکتا ہوں میری کل ستائیس لوگوں کی خاندان ہے جس میں میرے ابّو ہیں امی کے علاوہ میرے پانچ بھائی ہیں میرے بھتیجے ہیں اور میرے چاچا اور چاچی ہیں اور ہمارے یہاں خاندان میں کار پینٹنگ کا اور گراس کا کام سب سے ادھک ہوتا ہے وہی پلاٹنگ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ سادھن ہے ہمارے پاس ہمارے خاندان میں کچھ لوگ جو ہے کہ بیڑی کا کاروبار بھی کرتے ہیں اور ہم شہری علاقے میں رہتے ہیں اور میرے کُل چار دوست ہیں جن میں دو دوست ہندو سمودائے سے ہیں اور دو دوست جو ہے کہ مسلم ہیں اور دونوں دوستوں یہ سبھی لوگ ہم ہم لوگوں نے پڑھائی اور اسکولنگ ایک ساتھ کیا اس کے بعد جب ہم کالج میں آئیں تو کالج بھی ایک ساتھ کیا اس کے بعد ہم میں سے دو لوگ لکھنؤ میں پڑھائی کی اس کے بعد دو لوگ دلّی میں جیسے کہ میں اور میرے ایک اور دوست تھے وہ وہ یہ کہ دلّی سے پڑھائی کیا آج میں دلی میں رہتا ہوں اور وہ ہمارے دوست کی خاصیت یہ ہے کہ بہت اچھے غزل لکھتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں ان کی کویتائیں بہت اچھی ہیں وہ کویتا کرتے ہیں میرے دوست اور ان کی ہسٹری پہ بہت اچھی پکڑ ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اتہاس ہے ان کی ماضی پہ بہت اچھی پکڑ ہے میری ایک دوست ہیں وہ آج کے زمانے کے حساب سے جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے ان ٹیکنالوجی پہ ان کی اچھی پکڑ ہے اور انہوں نے لکھنؤ سے اپنی پڑھائی کو مکمل کیا ہے